हँ गाँव घरमे लड़का आओर लड़कीके खेलमे बहुत अन्तर छै कियाकि लड़कासभ गांँवमे क्रिकेट खेलेलक फुटबॉल खेलेलक बहुत खेल होइत छै जे लड़कासभ बाहरमे खेलाइत छै लेकिन लड़कीसभकेँ गाँवमे ओतेक छूट नहि देल गेल रहैत छै जे ओसभ गाँवमे जा कऽ क्रिकेट खेलेतै या फेर किछो खेलेतै कियाकि समाजमे रहबाक छै फेर लड़कीकेँ लड़कीसभके खेल होइत छै जेनाकि लड़कीसभ गुड्डा गुड़िया खेलेलक घरमे बैसि कऽ लूडो खेला सकैए घरमे बैसि कऽ कैरम खेला सकैए आओर बहुत तरहके गेम होइत छै जे घरमे बस ओ खेला सकैए ओ बाहर जा कऽ नहि खेला सकैए आओर लड़कासभ बहुत किछु गेम होइत छै जे लड़कासभ खेलाइत छै जेना क्रिकेट खेलेलक टेनिस खेलेलक बैडमिण्टन खेलेलक फुटबॉल खेलेलक बहुत गेम होइत छै हँ लड़कियोसभ जा सकैए जेनाकि लड़कीसभ कबड्डी खेलाइत छै आइकाल्हिमे तऽ लड़की बहुत आगाँ बढ़ि चुकल छै लेकिन गाँवमे ओतेक मतलब विकास नहि भेल छै आओर धीरे धीरे गाँवोमे विकास भऽ रहल छै आओर लड़कियोसभ आब धीरे धीरे बाहर जा रहल छै लड़कियोसभ आब कबड्डीमे आगाँ बढ़ि रहल छै फेर बैडमिण्टनमे आगाँ बढ़ि रहल छै फेर फुटबॉलमे आगाँ बढ़ि रहल छै आओर आब हमरा जे लागि रहल यए आब लड़का लड़कीमे कोनो अन्तर नहि रहतै ने लड़का लड़कीमे अन्तर रहतै ने हुनकर खेलमे कोनो अन्तर रहतै आब